कहलियौ तोर बच्चा इसकुल नहि एलै हँ तनि हम अपनो भरि तऽ ओकरा पर धिआन देबे करैत छियै तनि तोंहू धिआन देल करऽ अच्छे हँ तबियत खराब रहै तब तऽ चलो कोइ दिक्कत नहि छै नहि आबैत छै तऽ हँ तोरा तनि तनि खाय पीए पर ओकरा तनि खिलबै पिलबै पर ओकरा धिआन दहो

तब मानसी बर भै जैतै हूँ

हँ बदमाशी ओदमाशी तऽ करैत छै तनि के सूनो पाबैत छै बदमाशी करैत छै नहि बच्चा जे होएत छै आदत बच्चामे

ओ जादा तऽ नहिए रहैत छै एनाहिए बीचे रहै तऽ चलो तबियते खराब छै हँ आँय नहि एने एने तऽ नहि दै छै धिआन तनि पढ़ाइ उढ़ाइ पर पढ़ाइ ओढ़ाइ पर धिआन नहि दै छै पढ़ पढ़ै ओढ़ैमे तऽ ठीके छै लेकिन तनि इहए छै जे ओ ओ मतलब जेना घरमे नहि पढ़ैत छै लगैत छै कि हँ इसकुलमे आबैत छै तऽ तखने तऽ सामनेमे तऽ धिआन देबे करैत छै लेकिन ओ जे है छै सूनोमे पढ़ैत छै लोग सूनोमे नहि पढ़ैत छै वै ठीक छै तब तबियत ठीक होएतै तऽ ओकरा भेजिओ बुझलहो ठीक ठीक